उठा पुठाकऽ बोलियौ अहाँकेॅं की लैक छै नमस्ते नमस्ते सभ ठीक छै अपन की हाल छै सेव

साठि रुपे किलो ओकरा सँ कममे देबै तऽ हमरा अपने नहि बचतै अहाँकेॅं हम केना देब नारंगी छै सेव छै आम मिलत अँगूर मिलत केला मिलत

नहि नहि नहि दस रूपा कमे कए कऽ अपन आपुसी आदमी छियै तऽ सस्ता कमे कए कऽ हम बोललहुॅं अपनेके हँ नहि अपनेके पैड़ि जायत नब्बे रुपये किलो गोदाम बढ़ेतै तऽ हमरो बढ़बैए ने पड़तै

अपने आइ जाउ बतइए दै छियै हमरा किछु बचबे नहि करै छै नहि नहि ओ सभ कही किछु नहि छै वएह हम अपने ताजा ताजा फल मिलत आब अन्दरमे की रहै छै ओ हम थोड़े ही जाइ छियै देखै हमे तऽ हमे तऽ अपने सभदिना हमरा दोकान सँ लै जाइ छियै तऽ अपनेके हम सभदिन चिन्है जानै छियै हमे तऽ अपन अथी बढ़िआँ अपनेके दै छी निकालि कऽ आब अन्दरमे हम की देख जाइ छियै कि की छै अनार अपने पैड़ि जायत नब्बे रुपये केजी

कतेक ई अखनी बीस रुपये एकदम घटाए देलियै जे हमरा किछु बचबे नहि करतै हाँ दस रुपा आगो पिछाँ हम दै सकै छियै लेकिन अपने बीस बीस रुपा कऽ हमरा घाटा लगाइ देबै